ایسے اترپردیش میں ٹیکنالوجیز جو مریضوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں جیسے کہ اسپتالوں میں زیادہ تر گورمنٹ ہاسپٹلوں میں پیشنٹ کا دھیان نہیں رکھتے وہاں چیرس نہیں ڈلی ہوتی ہیں چیرس بہت کم ڈلی ہوتی ہیں تین چار وغیرہ اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بہت اچھے سے دھیان رکھتے ہیں جیسے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں کافی اچھے سے دھیان رکھتے ہیں اور ٹیکنالوجی بہت اچھی ہوتی ہے